ہمیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی گیس کا استعمال کرتے وقت اختیار کی جانے والی حفاظتی احتیاطی تدابیر کچھ اس طرح ہیں کہ گیس کا جب اپیوگ کرنا چاہیے تب گیس کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے اور بچوں کو گیس سے دور رکھنا چاہیے گیس کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا چاہیے کہ گیس کی پائپ سے لیکیز تو نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں ایل پی جی گیس کا استعمال ہوتا ہے اور کہیں کہیں تو چولہے میں کہیں آگ میں کوئی چنگاری سے آگ اڑتی ہے تو کچھ حادثہ ہو سکتا ہے گیس گیس ایک اچھی چیز ہے اور گیس کو گیس کا استعمال کرتے وقت آدمی گیس کو سیدھے ریگولیٹر سے بند کر دیتا ہے نہ کہ چولہے کے ریگولیٹر کو بند کر کے سیدھا گیس کے ریگولیٹر کو بند کر دیتا ہے جس سے گیس میں نقصان بھی رکھ سکتی ہے اگر گیس میں آگ لگ جائے تو گیس کو گیس گیس میں اگر آگ لگ جائے تو کسی گیلے کپڑے کو لے کر گیس کے چاروں اور لپیٹ دینا چاہیے کیوںکہ لپیٹ دینے سے آکسیجن اس میں نہیں جائے گی اسی لیے گیس بند ہو جائے گا گیس کا استعمال کرنے کے لیے گیس کو اچھی جگہ پر رکھنا چاہیے نہ کہ وہاں پہ پانی ہو اور نہ ہی کچھ غلط جگہ پر رکھنی چاہیے کیوںکہ گیس بہت ہی خراب چیز ہوتی ہے گیس سے ہی کچھ نقصان ہو سکتا ہے گیس کو ایک ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پر نہ تو بچے ہی آ سکیں اور نہ ہی کوئی آدمی گیس کو گیس کو ہم گھر میں جلاتے وقت اچھے سے چیک کر لینا چاہیے کہ گیس میں کوئی گڑبڑی یا گیس کے پائپ میں کوئی لیکیز تو نہیں لیکیج ہونے کے کارن گھر میں کچھ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے گیس کے اپیوگ کو کرنے کے بعد ہی ہمیں اچھی طریقے سے چیک کرنے کے بعد ہی اس میں نہ تو کوئی لیکیج ہونا چاہیے اور نہ ہی کچھ گڑبڑی ہونا چاہیے اس کے بعد ہی گیس کو آن کر سکتے ہیں